दिक्खो जी अगर मैं जि'यां तुसें पंजे स्टेटें दे बारै बिच्च गल्ल सनानां चांह् जि'यां साढ़ी आई पैह्ली स्टेट आई मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश इक अच्छी गै स्टेट ऐ होर बड़ी अच्छी ऐ इ'यां गै अगर दुई स्टेटै दे बाले बारै च गल्ल करना चांह् तां दुई साढ़ी हिमाचल प्रदेश ऐ हिमाचल प्रदेश इक अच्छी स्टेट ऐ होर त्री स्टेट जि'यां साढ़ी आई मध्यप्रदेश मध्य महाराश्ट्र आई ठीक ऐ होर चौथी स्टेटै गल्लबात करना चांह जियां राजस्थान होई गेआ पंजमी स्टेट जियां साढ़ी छत्तीशगढ़ होई